आतां म्हाका आतां जवळ जवळ तीस वर्सां जालीं म्हापश्यान म्या काम करतां आनी बी रावता बी थंयसर आतां एक खोर्ले म्हाणटा थंय सातेरीचें देवूळ आहा हे आतां दिवळी कडेन ते सातेरीची अशी एक पालकी जाता ती अशी पालकी जातकीत लो लोकांक एक उमेद आसता की बाबा दिवाळी येयली आतां पालकी येतली म्हणचे पालकेक आमी ते कपडे बरें कपडे बीन घालून आमचे लोक भोंवता तेंचे बरोबर भोवतालें खूब वर्सां म्हणजे पालकी आमी चुकयना आतां आतां लग्न जाल्ल्या कारणान गी गा होटी बिटी भरता म्हणजे ती आता ही परंपरा चालूच उरली पूण आमी अशें उमेदीन अशें भोवताले की बरी उमेद जाताली लोक अशें रस्त्यार अशें ह्या सायडींतले त्या सायडीक वयताले रोड क्रोस करपाक मेळा नासलो इतकी गर्दी आसताली तशी आता ही आमची बोडगेश्वराची जात्रा बोडगेश्वराची जात्रा म्हणटा तेन्ना ती गोंयान सामकी फॅमस आहा म्हणजे ती लोक क क तरे तरेचे येवन सगळे कितें तें पयली कितें करपाचें आसलेलो बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवनूच सगळे फुडें सरता आनीक बोडगेश्वराचो आशिर्वाद सगळ्यांक मेळटाय बी आनी बोडगेश्वर म्हणटकीत अ गोंयांत आमचे सगळे केलिंडर जात्राय सगळी फॅमस जाल्लेली आसा आनी हेचे फुडें ती खूब जातली अशें देवा कडेन मी मागता